ॿुध शांता मुंहिंजे पाड़े में हिक नई बुज़ुर्ग पाड़े वारी आई आहे उनीअ पंहिंजो आधार दाखिला करण लाइ मूंखां मदद घुरी आहे पर सवालु इहो आहे त मूंखे बि दाखिला या एनरोलमेंट लाइ कोई वेझो आधार दाखिला मर्कज़ सम्झ में नथो अचे छा तूं उनीअ बुज़ुर्ग जी मदद लाइ आधार दाखिला मर्कज़ खे ॻोल्हाइण में मदद कंदीअ